ہندوستان کا نقل و حمل کا نظام دنیا کے سب سے بڑے اور نظاموں سے نظاموں میں شامل ہے اس میں ریلویز بسیں میٹرو ذاتی گاڑیاں ہوائی سفر آٹو رکشا اور فری سروسز شامل ہیں ریلویز طویل فاصلے کے سفر کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں جبکہ میٹرو سسٹمز دہلی ممبئی اور دیگر بڑے شہروں میں مقامی سفر کے لیے اہم ہیں دیہی علاقوں میں لوگ زیادہ تر بسوں یا ذاتی گاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں شہو شہروں میں شہروں میں آٹو رکشا اور رائڈ رائڈ شیئرنگ ایپس جیسے اوبر اولا بھی بہت مقبول ہیں عام طور پر لوگ اپنی ضرورت اور فاصلے کے حساب سے ذریعہ سفر کا انتخاب کرتے ہیں شہروں میں روز مرہ سفر کے لیے میٹرو بسیں یا ذاتی اسکوٹرز استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ ریاستوں کے درمیان سفر کے لیے ریل یا ہوائی سفر زیادہ عام ہیں